मणगणें शेवयांची खीर सजी पातोळ्यो नेवऱ्यो मोदक बेसन लाडू रव्याचे लाडू बाखरवाडी पुरणपोळी शिरवळ्यो शिरो शंकरपाळी नाचण्याचे लाडू मुगाचे लाडू मेथयाचे लाडू तांदळाचे लाडू भिकणाचे लाडू तिळाचे लाडू मेथयांची पेज मुगाचेल लाडू ओरियाची पेज केक वनिला केक चॉकलेट केक मँगो केक ब्लॅक फोरेस्ट केक व्हायट फोरेस्ट केक दाळीची कापां दोदोल सयेची कापां तवश्यांचो पायस तांदळाचो पायस गाजराचो हलवो जलेबी पेडे तवशांची भाकरी पणसाची भाकरी गुलाब जामून रसगुल्ला मैसूर पाक काजू बर्फी पेडे बुंदी लाडू कुंदा खाजें रेवड्यो